सर्दियों में लोग जुखाम से काफ़ी पीड़ित होते हैं शहरों में तो काफ़ी अस्पतालें हैं जिसके अनुसार लोग अस्पतालों में डॉक्टरों को दिखाकर अपनी जुखाम ठीक कराते हैं लेकिन गाँवों में अस्पतालों की कमी है अतः गाँवों में जुखामों को ठीक करने के लिए घरेलू नुस्खे यूज में लिए जाते हैं जैसे कि जब सूर्य की रोशनी बहुत तीव्र गति पर होती है मतलब ताप पड़ती है तो लोग ताप में सो जाते हैं ऐसे ही जैसे दलिया बनाते हैं और गर्म दलिए में दूध डालकर उसे पी लेते हैं जिससे कि जुखाम में राहत मिलती है ऐसे ही कहीं जुखाम को ठीक करने के नुस्खे आजमाए जाते हैं जैसे चाय बनाकर और उसमें ज़्यादा चाय की पत्ती डालकर पीते हैं जिससे जुखाम में राहत मिलती है जुखाम में राहत मिलने के लिए लोग आला कपड़ा कर कर उसे माथे पर डालते हैं और जुखाम को ठीक करने के लिए काफ़ी घरेलू नुस्खे लोग यूज में लेते हैं जैसे कि लोग आटा पीसते हैं और थोड़ा मोटा आटा पीसते हैं और उसका दलिया बनाते हैं दलिए को बनाकर फिर उस दलिए को ठंडा करते हैं और फिर उसमें गर्म दूध डालते हैं और फिर गुड़ के साथ उसे पीते हैं जिससे जुखाम में राहत मिलती है और तब के जुखाम में राहत नहीं मिलती है तो उसे पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल में दिखाया जाता है अस्पतालों में डॉक्टर की सलाह ली जाती है ज़्यादातर गाँवों के घरेलू नुस्खों से ही जुखाम ठीक हो जाती है लेकिन यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा ही पीड़ित हो जाता है और उसकी जुखाम घरेलू नुस्खों से ठीक नहीं हो पाती है तो फिर उसे अस्पतालों में डॉक्टरों को दिखाया जाता है इसी प्रकार कहीं बीमारियों का इलाज घरेलू नुस्खों के माध्यम से किया जाता है